یہ لگتا ہے کہ آپ مسیحی مسیحیت کی بات کر رہے ہیں اس کی بنیادی عقائد اور تعلیمات میں شامل ہے مسیح کی بے مثالیت ایمان کی پیشہ وارانہ تصدیق اور انقلاب کے تصور کا تھا مسیحیت معتقد ہے کہ عیسی مسیح اللہ کے بیٹے اور انسانیت کے مخلص کے طور پر بے مثالی ہے ایمان کی پیشہ وارانہ تصدیق عموما نائسین کریڈ جیسے عقائد میں خلاصہ کی جاتی ہیں علاوہ کے طور پر انقلاب کے تصور کا مطلب ہے زمینی وجود کی عارضی نوعیت عارضی نوعیت کی سمجھ جس میں عیسوی ایمان کی روشنی میں ابدی زندگی پر مرکوز ہوتا ہے